हेलौ ओइ माथो दैया लेट जालायबाय आतथा समावनो दै हगारग्रायानो हगारासै माथो

उन्दैफोर दुगैनांगौ मानांगौ एसे थाब थाब हगारनानै होबानो जायो बिक्रमपुर बिक्रमपुर सुमलिगुरि दै आतथा बाजाराव हरग्रायानो हरासै दसथासिम जालायजांबासो मैयाबो बिदिनो लेट जादों थाबखौनो हरा दुगैनांगौ मानांगौ दैबो लोंनांगौ ए मैयाबो बिदिनो लेट जादों नङाबा कमप्लेन हैगोन जों नङाबा नङाबा मालिगनो बे मेनेजारनो कमप्लेन होनानै माबाहैगोन जोङो अफिसाव थांनानै खोन्थाहैगोन उन्दै दुगैनांगौ मानांगौ दैबो लोंनांगौ एकदम दिगदार जागासिनो दं नङाबा नोंखौनो कमप्लेन होनानै लालेस होनानै बुनाय जागोन नङाबा

एसे थाब हगाराबा दिगदार जाथारबाय नै जोंहा न'आव दुगैनांगौ मानांगौ इस्कुलफोर दं मा दं गथ'फ्रा दुगैनानैसो थाङो ना एकदमबारि दिगदार जागासिनो कमप्लेन होबासो जासिगोन दा बिदि होननानै हरनाय नङा ओरैनो थगायनानैसो दोनगोन दा नोंसोरो एकदमबारि दिगदार जागासिनो दै लोंनाय मा लोंनाय उन्दैफ्राबो दुगैनो दिगदार जाबाय नै ज' ज' थांनानै बेंनानै बुबासो जासिगोन दा एकदमबारि जों केस होलायलायनायसो जानोसै एकदमबारि माबानायानो दिगदार जाथारबाय माथो दे दोननोसै दे